جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں اتر پردیش کی تعلیمی نظام بہت اچھا ہے اور یہاں کی جو سرکار ہے وہ بہت محنت کر رہی ہے اس بات پہ اور بہت محنت کر چکی ہے کیوں کہ اس میں ہماری کئی ایسی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں جہاں سے ایک سے ایک تعلیم عمدہ کر کے باہر گئے ہیں بہت سے بچے گئے ہیں جیسے کہ ہماری یونیورسٹی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے آپ کی لکھنؤ یونیورسٹی ہے بنارس یونیورسٹی ہے احمد آباد یونیورسٹی ہے اس میں اور بھی کئی طرح کی یونیورسٹیاں ہیں جو کہ اس میں بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور یہاں کے بچے بہت عمدہ تعلیم سیکھ رہے ہیں اور بھی کیا کہتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہمیں وائی فائی فری ہے اور ہمارے جو ریڈنگ روم ہے وہ ہمیں یونیورسٹی میں آپ کو مل رہے ہیں اور لائبریری ہیں لائبریری میں آپ بیٹھ سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی چارج نہیں ہے وہ فری بالکل ہے یونیورسٹی آپ کو وہ پرووائڈ کروا دیتی ہے اور بھی کئی چیزیں ہیں جو کہ ہماری سرکار بہت اچھا کام کر رہی ہے پڑھائی کو لے کے اور وہ پیسہ اس پہ خرچ کر رہی ہے ہماری یو پی سرکار